جی السلام علیکم جی آپ کے پاس کوئی سائیکل وائیکل ملتا ہے کیا جی حضرت مجھے ایک سائیکل چاہیے تھا مجھے چاہیے تھا رینجر سائیکل اچھا چار ہزار سے اسٹارٹ ہے آپ کے یہاں اچھا تین ہزار والا دکھائیے پھر کیسے ہے اچھا چار اچھا اچھا آپ کے پاس پانچ ہزار والا جو بڑھیا کوالٹی کا آ جائے گا نا اچھا چلیے تو پھر دکھائیے یہ چھ ہزار تک کے دکھائیے کیونکہ ہمیں چھ ہزار تک ہی لینا ہے اچھا اچھا اچھا اور اس کے سامان وغیرہ جو ہے یہ چیز مضبوط ہے یا ایسے ہی ہے مطلب اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے اور بھی اس میں کچھ کمی ومی ہے تو بعد میں نہ آنے کے یا ابھی ہر چیز صحیح ہے اس کا اچھا اچھا اس سے آگے چل کے اور بھی کوالٹی میں آتی ہے نا سائیکل وائیکل چلو ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ بعد میں بات کرتے ہیں اب ٹھیک ہے السلام علیکم